میرے علاقے میں کئی اہم بولیاں اور زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے اردو ہندی پنجابی برج اور اودھی ہر زبان ایک اپنی الگ پہچان اور تہذیب کا حصہ ہوتی ہے لوگ اپنی ماتر بھاشا میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں شکشا اور کام کے مقصد کے لیے لوگ اکثر ہندی اور انگلش سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انگلش تو آج کے دور میں ضرورت بن چکی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کارپوریٹ یا آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ عربی یا فارسی بھی سیکھتے ہیں جو اکثر دھارمک یا تہذیبی طور پر ضروری سمجھی جاتی ہے نوجوان نسل میں دو طرح کے رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگ اپنی ماتر بھاشا سے دور ہو رہے ہیں اور صرف ہندی یا انگلش میں بات کرتے ہیں شاید اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ ماڈرن بننے کے لیے یہ ضروری ہے مگر دوسری طرف کئی نوجوان اپنی ماتر بھاشا کے لیے جذبات رکھتے ہیں سوشل میڈیا لوکل ایوونٹس اور اسکول کمپٹیشنس نے بھی اس جذبے کو بڑھاوا دیا ہے آج کل کئی یننگ لوگ اپنے انسٹاگرام یا یو ٹیوب چینلس پر اپنی زبان میں کانٹینٹ بناتے ہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی زبانی ورثے کو سمجھنے لگے ہیں